मैथिली भाषा सबसँ विशिष्ट है क्योकि गाँव घरमे हमेशा मैथिली भाषा यूज हो रहलै हँ मैथिली भाषा सबके साथ एक समान बोलैके विशेषता है मैथिली भाषा मैथिली भाषा घरमे हमेशा आदमी यूज करै छै बड़ोके साथ छोटोके साथ अपने परिवारके साथ सबके साथ अपन सास ससुरके साथ सबके साथ अच्छा तरहसँ बोलैमे लगऽ हइ केकरो रेकार भाषा नहि लगै हइ कोई गलत नऽ समझै हइ ई भाषाके एहि चलते मैथिली भाषा सबसँ विशिष्ट हैय हमेशा बच्चोके साथ भी ई भाषा यूज कऽ सकलै हँ या बड़ोके साथ भी किसी व्यक्तिके साथ भी या गेस्ट लोक कुटुम्ब लोककेँ साथ भी ई भाषा यूज कर सकलै हँ ऐसे कोई दिक्कत नहि हैय मैथिली भाषा ही सबसे अच्छा भाषा हैय गाँव घरमे सब कोइ मैथिली भाषा बोलैमे अच्छा लगै हैय सुनै मे भी अच्छा लगै हैय